नमस्ते मेम मेम क्या आप इस होटल के मैनेजर है जी मेम मुझे ना रूम बुक करवाना था आपके यहाँ से अवेलेबल है मेम रूम जी मेम हमको दो लोग हैं हम दो दिन रुकना है आपके यहाँ पर जी क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं रूम में आप अच्छा तो मेम अलग अलग चार्जेज होंगे इनके फिर अच्छा दिन रात दोनों मिलाकर ना अच्छा अच्छा मेम और क्या क्या सुविधा हैं मेम जैसे गाड़ी पार्क करने के लिए उसका चार्जेस तो नहीं लेंगे आप बाद में अच्छा मतलब वहाँ भी चार्ज देना है पर मैडम होटेल में तो ऐसा नहीं होता है की हम आपके होटल में जब रुकी रहे हैं तो आप गाड़ी का चार्ज कैसे लेंगे तो फिर हमारे सामान भी चोरी हो सकता है आपके यहाँ से तो अच्छा तो और रूम रूम में लॉक रूम में लॉक होगा ना हम कहीं घूमने जाएंगे तो फिर अच्छा अच्छा और मेम बताएं आपके यहाँ पर अच्छा खाना क्या है आप सुबह नाश्ते में क्या देंगे हमें नहीं तो खाने का ठीक है नाश्ते में सुबह हल्का नाश्ता देते होंगे ना अच्छा मेम चाय मिलेगी क्या कॉफी मिलेगी अच्छा तो मेम मुझे तो ए सी वाले ही रूम चाहिए थे हाँ अच्छा तो मेम मुझे नॉनवेज तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे वेज चाहिए तो आप मुझे आपके यहाँ का जो स्पेसल डिश होगा वेज में आप वो मुझे बता दीजिये और फिर उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट कर दूँगी की आप मुझे क्या लाकर देंगे दोपहर में खाने में और नाश्ता तो चल जायेगा सब किसी भी टाइप का रहेगा तो नहीं लंच से तो मैं तो मुझे सब चल जाएगा बस खाने के बारे में बताइए स्पेशल डिश क्या है यहाँ का हम पहली बार आये है ना हमें पता नहीं था हाँ बिलकुल

तो मेम मेरे लिए आप तंदूरी रोटी मटर पनीर और क्या बताएं

जी जी यही मेरे खाने में रहेगा और मेम आप ए सी वाले रूम बुक कर दीजिये एक रूम चाहिए दो लोग के

ठीक है ना मेम चल जाएगा ठीक है मेम मेम ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी मैं आपको ओके मेम बुक कर दीजिए ठीक